मैं आम जामुन और बेर जैसे फलदार पौधे लगाना चाहूँगा क्योंकि यह एक बार लगाने पर कम से कम अस्सी से सौ साल चलता है जिससे हमें फल और ऑक्सीजन दोनों काफी लंबे समय तक मिलते हैं